जीअं त असांजे भारत देश में नयूं नयूं फ़िल्मूं ईंदियूं आहिनि उन्हनि जा हिरोइन जेके कपिड़ा पाईंदा आहिनि त उहे मशहूर थी वेंदा आहिनि त मुंहिंजे टाइम ते जेका पिचर हुई जेका वधीक हली हुई हुन पिचर जी ड्रैस मूंखे जाम वणी हुई उहो पिचर हुई मैने प्यार किया जंहिं में हीरोइन हुई भाग्यश्री हुन पिचर में हुन जेका ड्रैसियूं पाती हुई न हुन टाइम ते हो ड्रैसुनि जो जाम माण्हुनि खे वणनि लॻियूं ऐं माण्हुनि बि उहा ड्रैसियूं घुराए करे पातियूं त तंहिं टाइम ते मां बि उहा ड्रैसियूं ॿ वरतियूं हुयूं हुन ड्रैसियूं खे मां पाए करे पाण खे बि भाग्यश्री समुझी करे हुनजे हिसाब सां मां बि पंहिंजे शौक़ु पूरो कयो